मुंहिंजो कहिड़ो बि पसंदीदा लेखक कोन आहे ऐं जीअं त मूंखे हेतिरो किताबूं पढ़ण जो बि शौक न आहे लेकिन हिकु माण्हू जी रूप में मां इहो ॿुधायां थी त हिकु लेखक में छा ख़ूबियूं हुजणु खपनि छा हुन जी विशेषताऊं हुजणु खपनि त जीअं त हिकु लेखक जी सुठी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त ॿियनि जी भावनाऊं जो ध्यानु रखे त हू सभिनी खां पहिरीं त हिकु बि कहिड़ो बि लेख लिखे त माण्हू जी भावनाऊं जो ध्यानु रखे ऐं पंहिंजी जीअं भावनाऊं आहिनि हुननि खे बि बयां करे ऐं जेको हुन जी सोच ॿियनि माण्हू जी सोच खां अलग हुजणु खपे अगर हिकु लेखक जी सोच ॿियनि माण्हू खां अलॻि हूंदी त हू हिकु सुठो लेख लिखी सघंदो जेको उहो लेख लिखे उन मां कंहिंजी बि दिलि खे बूरो न लॻे भई ठेस न पहुचे अगरि जेको उहा लेख थो लिखे त उअ सुठो हुअण खपे त हुन में केड़ी एड़ी ॻाल्हि न लिखियलु हुजे जो माण्हूअ खे चुबे या माण्हू जी दिलि खे बुरी लॻी उन खे दिलि खे ठेसि त अहिड़ो कुझ न लिखियलु हुजे त जो बि लेखक जी ख़ूबी हूंदी आहे त हिकु सुठो लेख लिखे उहो रचना खां वधीक मोह न रखे उहो रचना खां वधीक मोह रखंदो त ॿियां लेख लिखी न सघंदो इन करे उन्हनि खे रचना में बि वधीक मोह न हुजणु खपणु